हाँ नमस्ते बोलिए हाँ जी बोलिए सर आपने पीछा नहीं किया हम लोगों का सर तो आप एक बार एफ़ आई आर लिखवाईए सर अपनी डिटेल दीजिए फोन के बारे में फिर हम पता लगाते हैं सर क्या है ये कब की बात है सर बीस तारीख की मतलब तीस दिन हो गए हैं आपके फोन को गुम हुए बिल वगैरह पड़ा है ना आपके पास तो जब आपके साथ आपके साथ ये हरकत हुई तो किसी ने देखा तो होगा ना सर आस पास में तो कोई तो आपको लगता है कोई विटनेस होगा आपका के मतलब वह बता सकता है कुछ विटनेस होगा आपका वहां पर जो आपको बता देगा कि हां यह ठीक है अपने दोस्त का नाम और पता वगैरह बताईएगा मुझे आप दोस्त के बारे में बताइएगा आप मुझे कुछ क्या है क्या है उसका पता जी जो आपके साथ थे उस दिन जिस दिन आपके साथ यह हुआ तो उनका नाम और बताइए ठीक है हम कुछ कर तो मुझे आप नाम बताइएगा जिस थानेदार से बात हुई है उनका नाम बताइएगा मुझे आप नंबर ले लीजिएगा उनसे मैं बात करूंगी उनसे अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है सर करते हैं हम कुछ है न हाँ जी चलिए करते हैं कुछ